हमसब तऽ हिन्दू छी हिन्दू धर्मके कहलकै जे महत्त्व दै छियै अइठाम तऽ कहलकै जेकि जेना छै सब जाति छै सबके समावेश छै तै लऽ कऽ हमसब हिन्दू छी हिन्दुत्वपर मे कहलकै जे कि विशेष हिन्दुओ हय मुस्लिमो हय सिख तऽ हमरा सबके इमहर नहि अइ लेकिन सब जाति छी हमसब हिन्दुत्वके कहलकै जे कि संस्कृतिक प्रथा मान्यता मैथिलीके दै छी धर्म हमरा सबके कहलकै हिन्दुत्वेवला अइ हिन्दू छी मैथिल छी